मैथिल भाषा हमरसबके बहुत ही प्राचीन भाषा छी आओर ई हमर पहिचानके एक अलग पहिचान दिलाबैत अछि मैथिल भाषा अहाँ द्वापर युग चलि जाउ या त्रेता युग चलि जाउ ओहि समयसँ मैथिल जे छै हमरसबके पहिचान यऽ मैथिल भाषाके हरेक संस्कृति हरेक पाबनि त्यौहार या हरेक त्यौहार जे छै एक अलग पहिचान छै एकर मैथिल भाषामे जे भी जाति छै जे भी अहाँके समुदाय छै जे भी धर्मके लोग छै सब एकसाथ जे छै रही कऽ एकसाथ हर त्यौहारके मनाबैत अछि मैथिल भाषाके संस्कृतिमे जते भी त्यौहार आबै छै ओ हर भाषा संस्कृति या हर भाषाके संस्कृतिसँ या हर चीजसँ एक अलग चीज छै अलग प्रभावित करै छै अइमे किछु अलगो जे छै जेनाकि मैथिल भाषाके एकटा मुख्य पर्व अहूँ सब जानैत होयब कि मुख्य पर्व छैठ अछि जे मैथिलसँ ही निकलल यऽ मैथिल भाषाके सबसँ मुख्य पर्व जे छै छैठ अछि आओर छठि पूजामे जे छै आइ डेटमे छैठ पर्व जे छै समुचा देश विदेशमे मनायल जाइ छै त ई हमरसबके संस्कृतिके जे छै एकटा अलग पहिचान दिलेलखिन यऽ मैथिल भाषामे जे भी भाषा आबै छै एहिमे दू तीन तरहके भाषा आबै छै मैथिल भाषामे एकटा जे प्योर मैथिल अछि ओहिके अलावा अहाँके थोड़ा बहुत ओइमे बङ्गाली मिक्स मैथिल आबैत अछि जकरा हमसब ठेठी कहै छियै तऽ ई दू तीन तरहके भाषा जे छै जे मिथलाञ्चलमे आबै छै मैथिलके जे मुख्य भाषा छै ओकरा सुनबाके मे अहाँके एतबा आनन्द महसूस हैत अहाँ गर्वित महसूस करबै मैथिल भाषा बाजैमे सुनैमे या फिर ओकरा समझैमे एक अलग ही आनन्द महसूस होइ छै मैथिल भाषाके जे जे भी एकरा बाजैवला अइ या फेर आइके डेटमे कहू मैथिल भाषा जे छै या कोनो भी भाषा जे छै लगभग विलुप्त भऽ रहल छै किआ तऽ हिन्दी भाषाके प्रभाव हर समुदायपर हर जगहपर हर हर क्षेत्रमे हिन्दी भाषाके या फेर अंग्रेजी भाषाके प्रभाव जे छै ओ क्षेत्र बना लेलकै अपन बढ़िआँ लेकिन हमसब जे छै मैथिल भाषाके नहि छोड़ि सकै छियै मिथिलाके नहि छोड़ि सकै छी मैथिल आओर मिथिला हमरसबके पहिचान छी आओर बनल रहतै